आङो मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय मोनसे गारिखौहाय बुख खालामबोदोंमोन नाथाय दा बे गारिया आंनि थानाय जायगासिम सफैयाखिसै अन्नानै बे गारिखौ नोंथाङा जोंनि जायगासिम थिन्हरनो हागोन ना